असांजी सिंधी ॿोली जेतिरो ॻाल्हाए वञे ओतिरो घटि आहे सिंधी ॿोली मिठड़ी ॿोली अॼु जीअं त सॼी दुनिया मां सिंधी ख़तमु थी थींदी वञे दुनिया मां छा असांजे घरनि मां बि सिंधी ख़तम ई थी वही आहे पंहिंजा स्कूल हुया बंदि थी विया ॻाल्हाइणु विसारे छॾियोसीं हाणे त वरी असां थोरो थोरो ॻाल्हायूं था पर असांखां पोइ जेका ईंदा उन्हनि खे बिल्कुल बि थोरी सी सिंधी न ई न ईंदी इनजे करे असांखे सिंधी पंहिंजी घर में ॻाल्हाइणु खपे नंढा नंढा आर्टिकल जीअं हूंदा आहिनि अख़बारनि में उहे सिंधी विझराइण खपनि सिंधी अख़बारूं कॾहिं बि बंदि न कंद न थियणु खपनि असां सिंधीयुनि खे ॿियो न हफ़्ते में पंद्राहं ॾींहंनि में हिकु सिंधी अख़बार वठणु खपे जॾहिं सिंधी अख़बार घर में ईंदी त ब असां पढ़ंदासीं त ॿार पुछंदा त असां उन्हनि खे जॾहिं ॿुधाईंदासीं सिंधी में त कुझु वर्ड उनजे दिमाग़ में रहिजी वेंदा ईअं ई चाहींदमि त रेडियो में बि असांजो सिंधीअ जो कुझु थोरो सो पंद्रहंनि मिंटनि जो त कुझु प्रोग्राम अचे जीअं असांजा ॿार ॿुधनि नंढियूं नंढियूं कहाणियूं ई अचनि ऐं सिंधीअ में असां उनजा अंक ऐं अख़र बि प्रिंट करे लिखूं जीअं असांजा ॿार सिंधी सुञाणे ऐं जीअं त उन्हनि खे अंङ अख़र अचनि ई नथा त उहे प्रिंट थियल हूंदा त आख़िर उन्हनि जे दिमाग़ में त हूंदा इहा ई हर सिंधीअ जी हर सोच आहे त असां पंहिंजे सिंध खे कीअं अॻिते वधायूं